ہندوستان میں تعلیمی نظام تو بہت اچّھے ہیں ایک سے ایک ایک سے ایک بڑھ بڑھ كے ہیں تعلیمِ اسلام یہاں تعلیمی نظام وكیل كا دیكھ لو كہیں بھی چلے جاؤ ہندوستان میں جگہ جگہ وكیل ملیں گے كھڑے كھڑے خوب محنت سے پڑھتے ہیں خوب اچّھی طرح جب تیاری كرتے ہیں خوب پڑھانے والے بھی محنت كرتے ہیں ان پر جب جا كے وہ كامیاب ہوتے ہیں پھر وكیل بنتے ہیں ڈاكٹر كا بھی حساب ایسے ہی ہے كہ ایک سے ایک بڑا ڈاكٹر ہے خوب وہ بھی پیسے دیتے ہیں محنت كرتے ہیں خود جب تک محنت نہیں كریں گے تو تو جاہر سی بات ہے كہییں بھی نہیں پڑھ پائیں گے جب تک لگن نہیں ہے لگن ہو جائے گی پڑھنے كی اور پڑھانے والا بھی محنت كرتا ہے اور كہ ہاں بچّہ كچھ بن جائے گا پھر وہ بڑے ہوتے ہیں بن جاتے ہیں بڑے ڈاكٹر بن جاتے ہیں ایم بی بی ایس بن جاتے ہیں كہ حافظ بھی مولانا بھی بہت بڑے بڑے ہیں دار العلوم میں پڑھتے ہیں پھر وہاں ایڈمیشن لیتے ہیں پھر دار العلوم جاتے ہیں پھر خوب پڑھ کے وڑھا كے آتے ہیں ان كی بہت تعریف ہوتی ہے كہیں محلّے میں رہتے ہیں تو تعریف ہوتی ہے كہ دیكھو ہمارے ہاں پڑھے ہوئے ہیں یہ سب كوئی بھی رہو غریب جو ہیں وہ بیچارے پہ پیسہ نہیں رہتا اس وجہ سے وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں جیسے كہ ایم بی بی ایس كے پڑھائی میں بہت پیسے لگتے ہیں پہلے اس وجہ سے تو غریب كیسے پڑھائے گا تو اسكول وسكول پڑھا كے لیكن یہ نہیں كہ بالكل ہی جاہل ركھ دیں وہ بھی پڑھاتے ہیں لكھاتے ہیں جہاں تک ان اتنا آ جائے ہاں پڑھ لكھ كے سمجھ جائیں بڑے ہو كے كہیں وہ نہیں ہو بعد میں تعلیمِ اسلام یہاں تو بہت اچّھے اچّھے ہیں یہاں پڑھنے كا ذریعہ بہت اچّھا ہے یہاں سے تو یہاں كے باہر سے بھی پڑھنے آتے ہیں یہاں پہ بہت سے ڈاكٹر كا كام بھی كرتے ہیں وكیل كے بھی اس میں آتے ہیں اور جتنا پڑھ اتنا پڑھتے ہیں میں نے بھی خوب محنت كری ہے جب جا كے حافظ بنا ہوں اچّھے سے پڑھانے والا بھی مجھ پہ محنت كری ہے جبھی میں بنا ہوں اچّھا خوب اس لیے یہاں ہندوستان میں بہت اچّھا ہے پڑھنے كا لیكن غریب تو غریب ہی ہیں ان كا تو پیسے كی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے لیكن جب بھی وہ پڑھ لكھ لیتے ہیں كوئی بات نہیں سركاری اسكول ہے یہاں پڑھنے لکھ لیے سركار نے بہت اچّھے وہ كر ركھا ہے صحیح ہے یہاں پڑھنے كا اچّھے سے پڑھتے ہیں